हत्थ दे कपड़े बनाने होर जेह्ड़े रड़ीमेड़ कपड़े आंह्दे उं'दे च एह् फर्क ऐ कि जेह्ड़े अस आपूं सीने ओह् सारे पूरे फिटिंग दे होंदे न ते इक ते इक जेह्ड़ा कि ओह्दी असें अपना बी जिन्ना बी अस मन चाहे मतलव कि ओह्दा डिज़ैन बनाई सकने आं जेह्ड़े रड़ीमेड़ आंह्दे नै केंई बारी अस बज़ारा कपड़े लैने ओह् ते ओह्दा केह् होंदा कि स्हानू जेह्ड़े अपने फिटिंग दे निं होंदे केंई बारी खु'ल्ले होंदे केंई बारी उस्सी तंग करना पौंदा फिटिंग बनानी पौंदी ऐ इस करियै जेह्ड़े अस लोक आं कि अस बज़ारा कोला जैदा आपूं जेह्ड़े कपड़े असें सीने आं ओह् सानूं जैदा स्हेई लगदे नै कैह्ली कि ओह्दियां असें अपने तरीके दा सीना अपनी फिटिंग दा सीना अच्छे करियै अस उसी सीऽ सकने आं ते बज़ारू कपड़े दा एह् होंदा कि केंई बारी फिट्ट निं आंदे सानूं फ्ही केंई बारी फिट्ट निं आंदे स्हानू फिर असें तंग करने शुट्टे करने ओह्दियां सलवारां जेह्ड़ियां होंदियां ओह् बड़ियां टाईट होंदियां ते जेह्ड़ियां असें आपूं घर बनानियां ओह् इन्नियां शैल खु'ल्ले खु'ल्ले ऐह्में पोंचे शैल बनान्ने अस ते खुल्लियां खुल्लियां सलवारां ऐह्में सोह्नियां लगदियां